हमरा आरके जे छै बिजली कटैक बाद ओकर बिजली कटि जाइ छै तऽ फेर मट्टीक तेल किरासिन तेलसँ ओकर लैंप जलबै छियै जे की ओकर यूज़ कयल जाइ छै ओहिसँ रौशनी प्रदान करै छै आओर रोजी रोटी हमरा आरके जे छै काम कऽ के अपन कहुना गुजारा बसारा करैत रहै छियै आओर निर्भर छियै मतलब हर चीजके जे छै धान खेत बहुत तरहके काम छै हमरा आरके करैत रहै छियै मखानक खेती होइ छै आओर अगर बिजली चारि पाँच दिन नहि रहै छै तऽ फिर किरासिन तेलसँ ही काम करै छियै हमसभ जेकी रौशनी दै छै ओ ओकर बाद जे छै मखानक खेती होइ छै ओहिमे किछु टाइम अपन अथी केलहुँ फिर ओकर बाद खेती ऊती भी छै धान होइ छै गेहूँ मकइ मकइक पटौनी अटौनी सभ करऽ परै छै अगर लाइन नहि छै तऽ ओ पटौनीके लिय बिजलीक उपयोग करै छियै आओर बिजली नहि छै तऽ फेर पेट्रोल डीजलसँ हमसभ ओकरा मशीन के चलेलहुँ जेकी हमर धान खराब नहि होइ आ मछलीक पालन करै छियै जेकी मतलब जे सभ चीज होइ छै सभ काम हमसभ करै छियै ओकर बाद जे छै लाइन कटैक बाद हमरा आरके जे छै लैम्प क उपयोग करै छियै आओर इमरजेंसी लाइट भी हमरा आरके रखै छियै जे की एहन कोनो जरूरत परै छै तऽ इमरजेंसी लाइट हमसभ अथी केलहुँ फेर जे छै सोलर प्लेट उपयोग करै छियै हमसभ जेकी सोलर प्लेट बिहार सरकारक द्वारा हमरा आरके मिलल गेल छै ई बहुत नीक काज केलक बिहार सरकार जेकी हमरा आरके सोलर प्लेट देल गेल छै ओकर बाद जे छै इन्वर्टर के उपयोग करै छियै लाइन नही रहै छै तऽ इन्वर्टर पर ही किछु काम भऽ जाइ छै ओकर बाद बहुत सारा एहन काम छै जेकी बिजलीसँ भेल लैंप किरासिन तेलसँ कयलहुँ नहि किरासिन तेल मिलल तऽ फेर आइ काल्हि डीजल उपयोग करै छै आदमी बहुत ज्यादा घरमे डीजल ही उपयोग करै छियै डीजल नहि डीजल उपयोग करै छियै आब बहुत एहन छै जेकरा बहुत ज्यादा नहि छै ई सभ चीजक व्यवस्था तऽ मोमबत्ती होइ छै मोमबत्तीक उपयोग करै छै जेकी मोमबत्ती जे छै हमरा आरके मिल जाइ छै एवलेबल रहै छै हर दोकानमे हर जगह पर हर चौक चौराहा पर एनी टाइम मिलै छै ओ तैं लए कऽ जे छै एहिसभ चीज लऽ हमरा आरके दिक्कत नहि होइ छै आओर दोसर बात जे छै हमरा आरके मोमबत्ती मट्टीक तेल ज्यादा यूज़ करै छियै मट्टीक तेल लेल हमरा आरके बिहार सरकारक तरफसे मिलैय छै कोटामे आओर एहिसभ चीज छै कोटा आरमे मिलैय छै मट्टीक तेल जेकी उपयोग करै छियै हमसभ